میرے کچھ پسندیدہ اردو الفاظ نمبر ایک اچھا دل کش امید شاندار دیوانہ منفرد ناقابل یقین جی ہاں مجھے اردو بولنے پر فخر محسوس ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی بندہ اردو بولتا ہے تو وہ بہت ہی تہذیب یافتہ اور با ادب ظاہر ہوتا ہے اردو ایک شیرین لینگویج ہے جس کی بولنے سے ایک مٹھاس لگتی ہے